राजस्थान में मल्हाइण वारा मुख्य ॾिण ॾियारी होली उतराण ईद क्रिसमिस वैसाखी आखा टीज रक्षाॿंधन ऐं असांजे सिंधियुनि जो जेठी चंडु जंहिंमें असां सेयूं पुलाउ ऐं फ्रूट जी करे लाल साईंअ जे दरयाह शाह जी पूॼा कंदा आहियूं ऐं चेटी चंड जो उत्सव वॾे धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे असांजे कॉलोनी शास्त्री नगर में बि उन जो बहिराणो खयो वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ ॾींहुं खाधे जी बि उते ई बंदोबस्त कयो वेंदो आहे उन खां सवाइ सॼे अजमेर शहर में जुलूस कढियो वेंदो आहे उन में घटि में घटि पंजाहु झांकियूं हूंदियूं आहिनि उन खां सवाइ शिवरात्रीअ जो उत्सव झूलेलाल जो चालीहो उत्सव नंढी सतह जंहिंमें असां मिठियूं मानियूं पचाए करे ऐं माउ शीतला माता खे जो पूॼा कंदा आहियूं वॾी सतह ते बि मिठियूं टिकियूं लोला पकोड़ा पूरियूं रायता सभु ठाहे करे शीतला माता जी पूॼा कंदा आहियूं सावण में टीजिड़ीअ जो विर्त रखंदा आहियूं जेका पंहिंजे हर स्त्री पंहिंजे पतीअ लाइ रखंदी आहे उन खां सवाइ महालक्ष्मीअ जा सॻिड़ा लाल लोई स्वामी टेऊंराम जी जयंती उत्सव वर्सी उत्सव सिंधियत मेलो उन में हर तरह जा क सांस्कृतिक प्रोग्राम थींदा आहिनि साईं कंवरराम जो वर्सी उत्सव ऐं जनम उत्सव हेमू कालाणी जी जयंती उत्सव ऐं शहादत जो ॾींहुं बि मल्हायो वेंदो आहे उन खां सवाइ महाराजा ॾाहर सिंग जी जयंती ऐं वर्सी उत्सव बि मल्हायो वेंदो आहे इन खां सवाइ ॿियां बि घणेई सिंधी त्योहार वॾे धूम धाम सां सभु मिली करे झूलेलाल जे महिमा ॻाईंदा आहियूं अहिड़ीअ तरह राजस्थान में मुख्य धार्मिक त्योहारनि खां सवाइ ॿियां बि घणेई मेलाप लॻंदा आहिनि जीअं पुष्कर मेलो उर्स मेलो मोहरम जो मेलो इहे सभु राजस्थान में थींदा आहिनि पुष्कर में हर साल करकत कारकतनि में कतीअ जे महीने में मेलो लॻंदो आहे जिते सॼे दुनिया माण्हू ईंदा आहिनि